हैल्लो हां नमश्कार सर जी

हां रक्खे दा ऐ हां होम डलीवरी बी करी ओड़ने होन्ने आं हां हार्पिक्स साबन बी मिली जाह्ग तुसेंगी ते भांडे मांझने आह्ला साबन बी मिली जाह्ग तुसेंगी हां न्हानें आह्ला साबन बी मिली जाह्ग हां लाईफबॉय बी ऐ हां ओह् बी मिली जाह्ग हां चौल बी रक्खे दे असें हां दस किलो आह्ली गुत्थी बी रक्खी दी ऐ हां बिस्कुट पैकेट बी रक्खे दे न हां तुसें इ'यां करो ना तुसें मेरे कोल आई जाओ ना में सारा समान रक्खे दा ऐ ते जेह्ड़ा जेह्ड़ा तुसें समान लैना ऐ ते मिगी लखाई ओड़ो तुस ते में पैक करियै तुंदे घर पज़ाई ओड़ङ हां जी राम राम